मोसानायखौ गाज्रि मोननो मानि मोसानायखौथ' आं गाज्रि मोना मानो होनबा आं मोसानायखौ मोजांसो मोनो आरोना खालसार मोसानायफ्राथ' नोङो जोबोर समायना जायो गावनि त्रेदिस्नेल द्रेस गाननानै मोसानाय जोबोद समायना नुयो बिदि मोसानायफोरखौथ' नोङो बयबो मोजां मोनखायो गाज्रि मोजां मोसानायखौ मोजां मोननाय मानि मोसानाय सोमोन्दै गाज्रि मोननाय मानि जायफोर मोसानाया नायथाव जाया आरो जायफोर मोसानाया मानि समायनाय गाननानै मोसायाखैबा जानला मोनला मोजाङै मोसायाखै आरो आलथु फालथु मोसालाबायनाय बिदिखौसो मोजां मोना आरोना खिनथु आंङो मोसानायखौ मोजां मोना एबा मोसानायखौ गोरोन्थि साननाय बिदि गैया आरो आंनाव खिनथु गाज्रि मोसानाय नुबा आङो मोजां मोना आरोना जेनोबा ओरैसानो आरो मोसानाया जायाबा मानो मोसायो बिदि सानो आरो खिनथु आङो मोसानायखौ गोरोन्थि सानफेरा आरोना मोसानाया गाज्रि बिदि आं गोसोआव सान्नाय गैफेरा बेनोसै आरो आंनि सान्नाया मोसानायनि सायाव